जैसे खेती लोक करए छै तऽ बरद राखैत रहए ओहिमे हर दैत रहए जन कए कऽ दैत रहए ताहिके बादमे से ओ जन कए कऽ दैत रहए जन जैत रहए खेत पर बरद राखै जैत रहए ओकरा जोतैत रहए तऽ ओहिमे धान रोपल जाइत रहए जाइत रहए आ आब तऽ ओएह बरदसँ नहि लोक खेती करए छथिन आब हेबा ट्रैक्टर होय छै आब एक एक बीघा दू दू बीघा एक एक दिनमे कादो कए दए छै पँच पँच बीघा ओहिमे जन जाइत छै मजदूर उखारै छै तब रूख करए छै ओहि धानके तऽ तीन महीना चारि महीनामे धान उपजै छै खाद्य यूरिआ दए छथिन तऽ धान उपजै छै तऽ फेर मजदूरके जन करए छै तब जाइत छै तब कटबै खोटबै छै कटाए कऽ झाँटि कऽ पीट कऽ अपन रखय छथिन जे किसान छथिन ओ अपना बेचै छै जे गरीब गुरबा छै से अपन खरीदके खाए छै हुनकासंँ लए कऽ तऽ इएह सब अपन उपजै छै देशमे जे देशमे जे रहए छै ओ देशमे जे अन्न उपजै छै ओ अन्न अपन खाए छै लोग लए कऽ इएह सबसँ खेती गृहस्थी होइत छै ई सब जे देशमे नहि हेतै ओ देशमे खरीद कऽ खाए छै पैकेट जिला सबमे खरीदके देशमे उपजै छै तऽ दोसरो देश जै छै अन्न पानि धान गहुँम मकइ मूँग खेसारी मसुरी सब किसानके जेकरा उपजै छै ओ अपन बेचै छथिन अपन लए कऽ अपन बाहर जाइ छै सब किछु बुक भए कऽ अपन खरीद बिक्री कए कऽ जे खाए जै छै लए कऽ इएह सब उपजै छै खेतीमे जतय लागत दए छथिन ततय उपजै छै आओर की उपजतै